हमरा सभकेँ जे छै न से हॉस्पिटलमे जे छै से कोनो तरहकेँ अथी नहि भए पाबयए किआतऽ प्राइवेटमे तऽ इलाज नहि करा पाबय छियै एहि दुआरेसँ पैसाके चलते पैसा ओहिमे तऽ पैघ पैघ आदमी रहै छै आ पैघ पैघ आदमीके इलाज होइत छै आ जादा पैसा लागैत छै हॉस्पिटलमे सँ कोनो अथिए नहि सुविधा दैत नहिए नहि मशीन छै नहि किछु छै न किछु के सुविधा हमरा सभकेँ दयए ओहिमे हॉस्पीटलमे आओर प्राइवेटमजे जेबय तऽ पैसाके चलते गरीबीके चलते हमरासभ आदमी बहुत एहन छै जे डेड कए जाइत छै ओहिके चलते हमरा सभकेँ नहि भए पाबैत छै पैसाके चलते गरीबीके चलते हमसभ अथी स्वास्थ्यकेन्द्रमे जे जाइत छियै तऽ नहि सही ढ़ंगसँ कोनो चीजके अथी केयर नहि करैए डॉक्टर आ नहि नर्स किछुके अथी करि सकैए आ नहि दबाइ दयए हमरा सभकेँ अहिठमा जे छै से पैसाके चलते गरीबीके चलते बहुत आदमी मरि जाइत छै नहि इलाज करा पाबैत छी ओहिमे पैघ पैघ आदमी जाइ छै प्राइवेटमे लेकिन हमरा सभकेँ पैसा नहि छै ताहि दुआरेसँ इलाज नहि भए पाबै छै आ सरकारीमे जे छै से इलाज होय नहि छै ई अहाँकेँ जे छै से सुपौल जिलाके जे छै से बहुत अथी खराब हॉस्पिटलके ओ नहि भए पाबयए सही ढ़ंगसँ ओहिके चलते बहुत टेन्शनके बातए जे हमरा सभकेँ इलाज नहि भए पाबैए